पशुपालन से समबन्धित हम किछु आन कानून नहि जनैत छियै हम अपन पर्यावरणके नियम से चलैत छियै केना करबऽके छै हम दू गो गाय पालैत छी कितना दूध होइत छै की करैके छै हम खुद चलैत छियै आ पशुपालनके लेल हम दोसरा से परामर्श नहि लै छियै हम अपना माइ बाबू से परामर्श लै ले छियै हम ओहि हिसाब से अपन चलाबैत छियै हम कोनो यूट्यूब चैनल अखबार पुस्तक आदि केकरोसँ नहि लेने छियै परामर्श एकर जानकारीके फॉलो करै खातिर हम एगो किताब पढ़ैत छी ओहि किताबके फॉलो करैत छी ओहि किताब से हम सब चीज करैत छी पशुपालनके लेल हम जे दू गो गाय रखले छियै ओ कितना दूध करतै ओकर दूध की की करैके छै कितनामे बेचैके छै की करैके छै ई सब हम अपना आओर नियम से चलैत छी हम दूसराके कोनो यूट्यूब चैनल या अखबार केकरोसँ नहि परामर्श लए छियै सब अपना माइ बाबू से परामर्श ले लए छियै एगो किताब पढ़ैत छी ओहि किताबके फॉलो करैत छियै एहि हिसाब से चलैत छी